जीअं त पाण सिंधी आहियूं ऐं पंहिंजे सिंधीयुनि जो त्योहार सभिनी खां वॾो त्योहार जेको आहे उहो चेटी चंड आहे जेको पाण सिंधियुन जो भॻिवानु आहे झूलेलाल साईं असां उन जी उने जे एवज़ि में असां हीउ चेटी चंडु मल्हाईंदा आहियूं झूलेलाल भॻिवान जे मंदर में सभु इकठ्ठा थींदा आहियूं ऐं पूॼा कंदा आहियूं आरती कंदा आहियूं प्रशादु विररिहाईंदा आहियूं ऐं गुलाल छटींदा आहियूं ऐं ईअं सभु मिली जुली करे ऐं चेटी चंडु जो त्योहार मल्हाईंदा आहियूं ऐं पोइ इन खां पोइ नवंनि ॾींहंनि जी नवरात्री हूंदी आहे उन नवरात्रीअ में नवं ॾींहं राति जो गरबा कंदा आहियूं डांडिया कंदा आहियूं सभु मिली करे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे पहिरीं त टाईम लिमिट कोन हुयो हाणे पर टाईम लिमिट आहे हिक बजे ताईं गरबा थींदा अहिनि पहिरीं त सॼी सॼी राति गरबा थींदा हुआ